ऑनलाइन व्यवस्था जे छै ने बहुत अच्छा छै जाहिसँ हमरा आरके कोइ चीज खरीदैके मन भेलै तऽ अभी मोबाइल निकाललियै ऑडर कए लेलियै आओर एहि दूकानमे की छै कि सस्ते हमरा आर के मिल जाइत छै एक मामलेमे हम दूकान जे छै ने बहुत चीज ई छै कि ठीकठाक नहि छै जाहिसँ कोइ चीज सामान वापस करनाएमे ई सब बुधियार पड़ैत छै लेकिन ऑनलाइन व्यवस्थामे जे छै ने हमरा आरके ठीक छै ई एड मीता भए जाए छिऐ सब हमर दिल करै छै की आज से हम जे छै ने ई कुरता आपस कए सकैत छिऐ पर आजकल की छै कि ऑनलाइन व्यवस्थामे आजकल हड़बड़ी ई सब भए रहल छै जाहिसँ यहाँ कोइ माल ऑडर करलियै तऽ हमरा आरके माल ऑडर करलियै फिर माल कोनो कोनो डिफेक्टिव भए जाइत छै जाहिसँ फेर जे छै ने रिटर्न या आपस करैत छियै तऽ हमरा आरके आपस लए लै छै आओर पैसा रिफंड आबि गेल ओकर दूकानमे लै छियै ने जादा कीच कीच मे मे करै छै जाहिसँ हमरा आरके ठीकठाक छै दू चारि बेर लेलियै सम्बन्ध जे छै टूटि जाइत छै लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था बहुत अच्छा छै जाहिसँ हमरा आरके अच्छा चलि रहल छै जैसे हमरा आर के ठीकठाक चलैत छै ओना जे छै ने ऑनलाइन व्यवस्था बहुत अच्छा छै बहुत पैसा बचबै छै ने ओहि वजहसँ नजदीकके दूकान अच्छा छै हमरा आरके जे छै ने बहुते कम कम धान तान आर धान काटैके लिए जाइत छै तहि लिए ठीकठाक